मां सूरत मां कोटा वयो शादीअ में त असांजे मिटनि माइटनि में शादी हुई त शादीअ में जेको असां ॾिठोसीं ॾाढो दिलि खे ठेसि लॻी जेका असां पहिरें जे टाइम में मतिलबु असांजे लाॾा हूंदा हुआ सिंधी पंहिंजा हो कुझु बि मतिलबु अॼोके तारीख़ जे हिसाब सां सम्झियलु हो पुराणी जेका असांजी संस्कृति आहे हुन संस्कृतिअ में हिकु त भोए छॾनि न को लाॾा न को कुझु पुराणी रीति रवाजु बिल्कुलु बि न हो नएं सिरे सां नईं स्टाइल सां जेको जे अॼकल्ह जो मतिलबु वैस्टन लुक वांगुरु हिसाबु किताब आ हुन जे हिसाब सां शादी त मन खे ॾाढो धको लॻो की असांजी जेका पुराणी रीति रवाजु जेके उहा असांजो पुराणो कल्चर जेको हो हो सभु जेको आहे अॼोकी नईं पीढ़ी जेका आहे हुन खे फॉलो कोन थी करे हुन जो मतिलबु जेको बि असांजो कल्चर जेको पुराणो जेको आहे जेको पुराणा लाॾा सिंधियुनि में असां शादीअ में वेंदा हुआसीं त शादी में कीअं राति राति जो वेही करे माण्हू नचंदा हुआ टपंदा हुआ ई पुराणा लाॾनि ते मतिलबु माण्हू मतिलबु पंहिंजे हिसाब सां मल्हाईंदा हुआ सिंधी में पंहिंजो शादी जा जेका असां हुओ ऐं अॼु मां ॾिसूं था त ॾाढो ठेसि लॻे अंदरि में